हँ दीदी बोलियौ हमर पर्स गेलै हेराए ओहिमे रुपैआ रहै बहुत जिला मटिआनीमे हेराए गेलै ब्लॉकमे

नहि इसकुलेमे काॅलेजेमे हेराए रऽ उहेॅं पर पढ़ै रहियै बस गिर गेलै हँ ओएह पर गिरलै ओहिमे रुपैआ रहै बहुत ओहिमे

पुछलियै रऽ सभे कहलकै नहि हमरा भिरामे नहि छै नहि या फिर उहाँ से कोइ उठाइयो लेलकै ओहिमे छै बढ़िआँ बाला रूपो रहै तनी जादा एमे रुपा रहै तनी जादा रहै रऽ चारजरो रहै

नाम केशब कुमार छै

काल्हि कए बजे काॅलेज अयबै ठीक होइ कए बजे चैलि अयबहो